कि यौ सर कि हाल आओरसब हमरो ठीक छै सुनलिए सुनलिए ने जे कहै छी मतलब जे योजना अथी चलबै छिए मतलब कोनो योजना चलबै छिए ओहिमे कि ओहिमे मतलब कि कि सुविधा अइ मत हुँ

हम पहिले बतबै छी

नल जल योजनाके बारेमे हँ छी ने ओकरा बारेमे बता मतलब जे

हम नल लग

कहली अहाँ तऽ मतलब सबके अहाँके सबचीजके जानकारी अहाँ बता दिअऽ ने हमरा तऽ हमहूँ ओहि चीजके लाभ लैलए चाहै छी

नहि तऽ ऑनलाइन जे करब ऑनलाइन करबे ने करबै ऑनलाइन करबै तऽ ओहिके मतलब ओहिकेलिए कोन कोन चीजके जरूरी लागत

हँ हँ हँ

हँ हँ

आओर स आओर सब ठीक हइ

हँ वएहलए ओ ओ तऽ अहाँके जे हइ ने मतलब हँ ओतबे चीज लऽ कऽ चलि जाएब अहाँके